असांजे इलाइक़े में बिजली वेंदी आहे कॾहिं पंद्रहं मिंट कॾहिं ॿ कलाक कॾी सॼो ॾींहुं बि हली वेंदी आहे उहो त इलैक्ट्रिशंस जे मथां हूंदो केतिरी देरि में ठीकु था करनि पर हिननि जी वजह सां असांजी रोज़ जी ज़िंदगीअ में छा थो फ़र्क़ु पए उहो मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि कॾहिं असां कमु कंदा हुजूं जीअं पढ़ाई कंदा हुजूं वॾा न्यूज़पेपर पढ़ंदा हुजनि ममी रंधिणे में रोटी ठाहींदी हुजे ऐं अचानक बिजली हली वञे त सभिनि जो कमु अध में रहिजी वेंदो आहे ऐं बिजली न हुजनि जे कारण मिक्सर टी वी मोबाइल वाइफाइ जाम इलैक्ट्रॉनिक शयूं जो इस्तेमालु न था करे सघूं ऐं अलॻि अलॻि मौसम में अलॻि अलॻि तकलीफ़ियूं थींदियूं आहिनि जीअं गर्मियुनि जे ॾींहंनि में असां पंखो न हलाए सघूं ए सी जो इस्तेमालु न था करे सघूं त हिननि जी वजह सां तकलीफ़ पैदा थींदी आहे ऐं सर्दी जे मौसम में हीटर न हलंदो हुजे त बुज़ुर्गनि खे जाम तकलीफ़ थींदी आहे हुननि जे जोड़ो में सूर पवंदो आहे थधि में ऐं आख़िरी में बरसाति में कपिड़ा न सुखंदा आहिनि न धोई सघंदा आहियूं ऐं वॉशिंग मशीन बंदि थी वेंदी आहे ऐं बिजली न हुजण जे कारण इन सभु मौसम में अलॻि अलॻि तकरीफ़ूं थींदियूं आहिनि ऐं बिजली हली वञे त वापार में बि जाम रुकावट अची वेंदी आहे जीअं कंप्यूटर बंदि थी वेंदो आहे बिलिंग मशीन बंदि थी वेंदी आहे जो बि वापारी जो बि जाम नुक़सानु थी वेंदो आहे बिजली न हुजण जे कारणु हेॾा हेड़ी जॻहियूं बि हूंदियूं आहिनि जिते बिजली न हूंदी आहे होड़ी जॻहियुनि ते दवाखाने में जाम तकलीफ़ थी वेंदी आहे पंखो ए सी ऐं यू पी आइ ट्रांसैक्शन सभी शयुनि में रुकावट अची वेंदी आहे त हिन सभु शयुनि जे त ईअं सभु शयुनि खे सम्झी करे असां चई था सघूं असांखे ख़बर थी पए बिजली जो महत्त्व रोज़ जी ज़िंदगीअ में ऐं असां केॾा प्रभावित थी विया आहियूं बिजलीअ खां त बिजलीअ खे असांखे सुठी तरह सां यूज़ करिणो घुरिजे हुननि जी महत्त्व सम्झुणो घुरिजे हुन खे बचाइणु घुरिजे